हाँ हमारे गाँव में जो सिंचाई की सुविधा है वो वो काफ़ी है जो हमारे क्षेत्र में जो नलकूप है बोरबेल है उनके द्वारा सिंचाई की जाती है जो हमारे यहाँ के जो सिंचाई के हालात है इतने अच्छे भी नहीं है ज़्यादा बुरे भी नहीं है नॉर्मल है जो हमारे सिंचाई की जो सिंचित भूमि है उसमें हम काफ़ी अने अलग प्रकार की फ़सलें उगाते हैं जैसे बाजरा है तिल है सरसों है गेहूं है चना है इत्यादि फ़सले हैं जो इनको हम उगाते हैं और वो काफ़ी हमें सहायता भी मिलती है उनसे